हम दुनियामे कम्बोडिया दिस घुमयलऽ जानेकऽ इच्छा अछि किआकि कम्बोडिया देशमे दुनियाके सभसे बड़ा हिन्दु मन्दिरए ओ मन्दिरके नाम अंकोरवाटए ओ दुनियाके सभसे पुराना मन्दिर मानल जाइत छै ओ मन्दिर लगभग बारह सए साल पहिले निर्माण करवाओल गेल राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा ओ मंदिर बहुत ही विशाल छै ओहिमे भगवान विष्णुके मन्दिर छै हमर एकटा इच्छा छै ओ मन्दिर दिस जाइ आओर ओ मन्दिरके देखिए कि केना ओ मन्दिरके बनाओल गेल छै ओ मन्दिरके देखना छै आओर ओ थोड़ा देश घुमना छै मन्दिरके बारेमे पता चलय छै ओ मन्दिर देशमे अब जादातर बुद्धिस्ट लोग रहय छै किआकि हिन्दू अब खतम भए चुकल छै ओहि देशसँ अब देशे जाना छै एक बार मौका मिलल तऽ देशमे ओ मन्दिरके देखना छै ओ मन्दिरके नाम अंकोरवाट छै अंकोरवाट मन्दिर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय एगारह सए बारहमे तिरपन ईस्वीमे बनेलकय हँ आओर ओ मन्दिर भगवान विष्णुके मन्दिर छियै आओर मन्दिर काफी विशाल छै लगभग मन्दिर पाँच सए एकड़मे फैलल छै